उत्तर प्रदेश पंहिंजी ग्रामीण कला और शिल्प पंहिंजे डिज़ाइन और नमूने में प्रतीकवाद औरि अर्थ खे इलाही तरीक़े सां शामिल कंदो आहे जीअं की कुझु उधारण मां तव्हांखे ॿुधायांव थी जीअं काशी हिंदू विश्वविद्दालय औरि ॿियो तव्हां खणी सघंदा आहियो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी औरि टे नंबर ते आहे दयालबाग इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ चौथे नंबर ते तव्हां खणी सघंदा आहियो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जीअं इहे सभु काफ़ी पुराणियूं पुराणियूं बिल्डिंगा हुयूं जेके बि चारि पंज मां उधारण ॾिना आहिनि उहे अहिड़ा इलाही उत्तर प्रदेश में इलाही बिल्डिंगा आहिनि अहिड़ी की जंहिंखे पुराणी जेकी बिल्डिंगा हुयूं उनी खे हाणे जीअं काशी हिंदू विश्वविद्दालय पुराणी बिल्डिंग हुई उन खे यूनिवर्सिटी ठाहे रखो अथनि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खे बि ठाहे रखो अथनि इहा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हिकु बिल्डिंग हुई पुराणी ख़ूबु इलाही उन खे मेडिकल कॉलेज ठाहे रखो अथनि त उन सां छा थींदो आहे की गवर्मेंट खे पंहिंजी इनकम बि थिए थी औरि जेकी पुराणी इमारत आहिनि उहे असांखे अॻितो वारी जनरेशन खे उहे ॾेखाइण लाइ उहे आहिनि बि मतिलबु उन खे इहो न कि उन खे नुक़सान करे रखो अथनि या उन्हनि खे कुझु तोड़े रखो अथनि बिल्कुलु उन खे बढ़िया तरक़े सां थोरो सो रेनोवेट कयो अथनि हिननि सां ॿिनि खे बिल्डिंग जेकी पुराणी जेके जेके मां नाला खयां आहिनि त हिननि खे बढ़िया सां रेनोवेट कयो अथनि उन खां पोइ हिकु पंहिंजो इनकमम जो बि सोर्स ओफ इनकम बि उन खे ठाहियो अथनि की हुतां कुझ न कुझु इनकम बि थींदी रहे औरि जेकी पुराणी बिल्डिंग आहिनि उहे क़ाइम बि रहनि